پچھلے چند دھائیوں میں ہندوستان میں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے بڑھتے استعمال نئے طریقے کے کام اور روزگار کے راستے کھول دیے ہیں آج کے نوجوان صرف ٹریڈیشنل نوکریوں تک محدود نہیں ہیں آج کل کے مشہور نئے پیشوں میں یوٹوبر اور کنٹینٹ کریئیٹر شامل ہیں جو یوٹوب انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹفام پر ویڈیوز اور اور ریلز بنا کر پیسہ کما رہے ہیں ٹریول بلاگرز اور ولاگرز دنیا بھر گھوم کر گھوم کر اپنے سفر لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اسی طرح اسٹینڈ اپ کامیڈینس اور آنلائن انٹرنیٹرس ان انٹرٹینرس بھی پاپولر ہو رہے ہیں جو لائیو شوز اور ڈیجیٹل پلیٹفارم کے ذریعے مشہور ہو جاتے ہیں گیمنگ اور ای اسپورٹ بھی ایک نیا اور تیز ترقی کرتا ہوا فیلڈ ہے جہاں پلیئرس آنلائن کمپٹیشن میں بھاگ لے کر پرائز جیتتے ہیں فریلانسنگ جیسے گرافک ڈیزائننگ رائٹنگ اور پروگرامنگ بھی کافی لوگوں کا چوائس بن گیا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پرسنل برانڈنگ اور موٹیویشنل اسپیکنگ جیسے نئے فیلڈس بھی ہندوستانی نوجوانوں کے لیے نئے راستے کھول رہے ہیں نوجوانوں کی سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے آج کے نوجوان صرف پیسے نہیں بلکہ آزادی سیلف سٹسفیکشن اور پیشن کے پیچھے ڈوڑتے ہیں انہیں فلیکسیبل لائفسٹائل پسند ہے جہاں وہ خود اپنا بوس بن سکیں ان کا فوکس ہے اپنے یونیک آئیڈینٹٹی بنانا نئے ایکسپریئنسز لینا اور دنیا کو اپنے طریقے سے دیکھنا